जय झूलेलाल खेल असांजी ज़िन्दगी में ज़रूरी आहे खेल खां असांजी मानसिक ऐं शारीरिक स्थिति बहितर थींदी आहे खेल खां असां तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं असांजो दिमाग़ु फ्रैश रहंदो आहे खेल खां असांजो शरीर फिट रहंदो आहे जेके असां ग्राउंड में खेॾंदा आहियूं हरी ग्रास हरी ग्रास ते असांजो मन फ्रैश थींदो आहे ग्रीन घास ते खेॾण सां कढी बि चश्मो न ईंदो आहे मां जॾहिं खां क्रिकेट खेॾण शुरू कयो आहे उनखां पोइ मुंहिंजो वजन लही वियो अने मुंहिंजो मगज बि फ्रैश थींदो आहे मां रोज सुबुह जो क्रिकेट खेॾंदो आहियां ऐं सामाज लाइ बि क्रिकेट खेॾंदो आहियां क्रिकेट खेॾण सां शरीर ऐं मगज फ्रैश थींदो आहे सामाज में असां सिंधी सिंधी भाउरनि जो नालो वधंदो आ सिंधी भाउर असां जा क्रिकेट खेल ॿाहिरि बि खेॾणु वेंदा आहियूं उते बि खटंदा आहियूं हाणे नवसारी विया हुआसीं त उते बि असां खटी आयां हुआसीं उनखां पोइ गोधरा विया हुआसीं उते बि असां सिंधी सामाज वारा क्रिकेट में खटी आया हुआसीं खेल सां असांजो असांजी बॉडी फिट रहंदी आहे असांजो वज़न न वधंदो आहे असांजो असांजे कोई बि मतिलबु जे तकलीफ़ न ईंदी आहे शरीर में जल्दी कोई बि बीमारी न ईंदी आहे जी सुबुह खो खेल खेॾण सां असांजो पूरो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे पूरो ॾींहुं असां फ्रैश रहंदा आहियूं असांजे पूरे बॉडीअ में ऐनर्जी रहंदी आहे